जों बे बोसोराव गामियारि समाजनि लाइमोनफ्रा साबसिन दिन्थिफुंनो हाथाव दोरोङारि मोसानायनि आदबखौ बांसिन गोसो होनाय जादों मानो होन्नानै बुङोब्ला जों बयबो लाइमोनफोरा माखासे लाइमोनफोरा ओरैनो गामियाव थांनाय जायो फरायनायजों लोगोसे जों मोसानायखौ लांफानांगोन मानो होनानै बुङोब्ला मोसानायाबो मोनसे मानसिखौ मुं खालामनो हायो मोसानाय होननानै बुङोब्ला जों मानसिनि गोसोखौ बोनो हायो आरोखि मोसानाया ओरैबायदि मोनसे आबुं महर जायखौ जों मानसिफोरनि गोसोखौ मोसानायनि गेजेरजों आराम मोनहोनो हायो मोसायोब्ला जों देहाखौबो आराम मोन्नो हागोन आरो बेबायदियैनो जों मोसानानै बयखौबो गोजोन खालामनांगोन गामियाव ओरैनो थानाय सुबुंफोरखौ लानानै जों मोनसे मोसानाय सोलोंहोनो नागिरदों जों लाइमोनफोरा हौवा हिन्जाव गासिबो जमा जानानै मोसानो नागिरदों आरो जों मोसानायखौ ओरैबायदि मास्टार हमनानै फोरोंहोनाय जागोन जायखौ जों बेसेन नाङालासिनो बिसोरखौ फोरोंगोन मानो होन्नानै बुङोब्ला खायफा मानसिफोरा एबा गोरिब नख'रनि सुबुंफोरा मोसानाय सोलोंनो लानायाव बेसेन होनो हाया जायो एबा मान्थलि फैसाखौ होनो हाया जायो बेनिखायनो जों माखासे मानसिफोरखौ एबा गैयैफोरखौ नायनानै जोङो ओरैनो मोसानो फोरोंनो होनाय जागोन आरो बिसोरखौ जों हागौमानि मदद होनाय जागोन मानोना मोसानाया बो मानसिखौ लामा देखायो आरो मोसानायजोंबो जों गोबां आगान सुरनो हायो फरायनायजों लोगोसे जों मोसानायखौबो लांफानांगोन बेनो जोंनि थांखि जों ओरैनो थानाय लाइमोनफोरखौ गासिबो लाइमोनफोरखौ

ओरैनो थादोंब्ला मोसानायाव मुं थिसन्नो होनांगोन बयबो खिन्थालायबानो जाबाय जों बयबो खौसेयै थांनि जों बयबो खौसेयै सोलोंनि जों बयबो मोसालायनि आरो मोसानानै जों बयबो गाव गावनि मुं खामायनि बिमा बिफानि मुं खामायनि मुलुगाव नेरसोनथि गालांनि जै बर' हारिनि जै